भारताव दा जोंना सोलिफुबाय थानायानो जाबाय दाथ' गासिबो जोंनि बर' हारिनि हारिमुवाथ' जेनेबा जेला बैसागु फैयो बैसागु फांसन बिदिनो हारिमु सोलोंनायफोरावसो जों जेनेबा ड्रेस खौ गाननाय जायो दख'ना आर'नाइ जेन'बा सादोर लानाय दाथ' समजों लोगोसे दा गासिबो जिनिसानो सोलायलांगासिनो आरो ना दाथ' ड्रेसानो जेन'बा समजों लोगोसे दाथ' लंपेन गाननानै थायो जेन'बा हाफपेन्ट नाइटि बिदि गाननानै थायो आरोना ओमफ्राय दाथ' जों खालि गावबागाव बैसागु मोसानाय जेनेबा बबेयावबा मन्दिरफोराव थांनाय बाथौ फुजिनाय मानाय जेनेबा जोंनि हारि आरोना गोदोनिफ्रायनो जेनेबा बाथौ धोरोमाथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो बाथौमोन दाथ' अनेख रोखोमनि गासिबो जेनेबा आलादा आलादा रोखोमनि जालांजोबबाय गासिबो बाथौ बिबार गासिबो खृष्टियान हिन्दु मुस्लिम जेनेबा आलादा आलादा रोखोमनि जालांजोबबाय आरोना जोंनाथ' गोदो खालि बाथौल'मोन बर'फोरना दा बर'फोरनि जेनेबा गाननाय जोमनायानो जाहैबाय दख'ना आगर गुबै आगर दाउराइ मोख्रेब दिंखिया आगर फारौ मेगन जोंना बेनो बर'नि मेन दख'नाफ्रा जेनेबा ओमफ्रा दख'ना थावसि ओमफ्राय आर'नाइ बिफोरो जाहैबाय जोंनि बर'नि मेन जेन'बा ट्रेडिशनेल ड्रेस जाहैबाय आरोना बेयो